ہیلو کیا یہ سہیل ہے میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے دفتر کی تزئین و آرائش کا منصوبہ بنا رہے ہیں میں بجلی کے کام میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ہاں بالکل میں آپ کے دفتر کی تزئین و آرائش کے تمام برقی پہلؤں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اب میں لاگت کا اندازہ لگانے اور درست تخمینہ فراہم کرنے کے لئے آپ کی ضروریات پر تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہوگی کیا آپ نئی رائٹنگ پاور آؤٹلیٹ یا کسی مخصوص برقی تنصیبات کے بارے میں سوچ رہے ہیں یقینا مجھے خوشی ہوگی ایک بار جب میں آپ کے دفتر کا دورہ کروں گا اور کام کے دائرہ کار کو سمجھوں گا آپ کو تصویری تخمینہ فراہم کر سکتا ہوں کیونکہ آپ توانائی کی بچت والی روشنی اور نئے آؤٹلیٹ کی تلاش کر رہے ہیں اس لئے لاگت کا انحصار پکچر کی تعداد آؤٹلیٹس کے اقسام کسی بھی اضافی وائرنگ کی صورت پر ہوگا ہاں یقینی طور پرمہاراشٹر الیکٹرونکس کارپوریشن اعلی معیار کی برقی مصنوعات کی وسیع احترام کرنے کے لئے مشہور ہے اور روشنی کی مختلف اختیارات وائرنگ کا مواد اور دیگر سامان پیش کرتے ہیں جو آپ کو اپنی تزئین و آرائش کے لئے درکار ہو سکتے ہیں یہ قابل اعتبار مصنوعات کی فراہمی کے لئے ایک اچھا انتخاب ہے بالکل ٹھیک میں مدد کرنے کے لئے حاضر ہوں آئیے میرے لئے آپ کے دفتر جانے کا وقت طے کریں ضروریات کا جائزہ لیں اور پھر میں آپ کو تفصیلی تخمینہ فراہم کر سکتا ہوں راستے میں کوئی بھی سوال پوچھنے کے لئے آزاد محسوس کریں ہاں آپ کا استقبال ہے سہیل میں آپ کے ذہن میں دفتر کی تزئین و آرائش کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرنے کا منتظر ہوں آپ کا دن اچھا گزرے اور ہم دورے کے شڈیول کے رابطے میں رہیں گے